नमस्कार हमारे देश गाँव या शहर में अभी जो है यह टेक्निकलॉजी बायोटेक्निकलाॅजी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इतना बढ़ गया है कि हमारे यहाँ एस्मार्ट वर्क होने लगा है और साथ ही साथ पहले हम लोग वर्क करते थे तो उं पढ़े लिखे युवक अपना जो है सैलिफ पर से मतलब हम कार्य करते थे अभी ऑनलाइन हो गया है टेक्नोलॉजी हो गया है जो हमारे काम को आसान कर दिया है जैसे हमारे यहाँ जो अभी बैंक में जो है जैसे मान कर चलिए सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलता है कि निकासी जमा जो या कराने के लिए हमें पहले क्या होता था पंती में लाइन बाँध खड़ा होना पड़ता था और मतलब घंटों भर इंतेज़ार करना पड़ता था लेकिन अभी वही टेक्निकलॉजी हो गया है कि हमारे क्षेत्र में जो उंह शहर में बैंक है और हम उस बैंक के पैसे को हम अपने गाँव में भी मतलब टेक्निक अं टेक्निकलॉजी के द्वारा से हम जो है उसको निकासी या जमा दोनों कर सकते हैं वहाँ बिना गए हुए बिना पंती में लगे हुए हम उस चीज़ को मतलब हल कर सकते हैं यह हमारा बायोटेक्नॉलजी मतलब हुं बढ़ गया है दूसरी है क्या हमारे यहाँ एक तो बैंक संबंधित जो भी कार्य है हम यहाँ से कर सकते हैं दूसरी बात है कि अब ये अदि हम किसी भी चीज़ को पड़चेज करते हैं या मँगाते हैं ख़रीदते हैं तो उसमें भी बायोटेक्निकलॉजी हमारी इतनी भर गई है कि हम कोई भी वस्तु को कोई भी समान को सर्च करके जो है घर बैठे ऑनलाइन करके हम मतलब जो है अपने घर पर मतलब पड़चेज कर सकते हैं मँगा सकते हैं यह बहुत बेहतरीन हुआ हमारे समाज में हम जो है कि जही हमारे कहीं जाने की एक शहर से दूसरे शहर में कोई सामान उपलब्ध हो उस सामान की अगर हमें आवश्यकता हो यहाँ से यदि हम वहाँ जाया करते थे तो हमारी पास जो है समय भी लगता था और भाड़े किराए देकर के जाना पड़ता था और उसमें कई दिन जाने में लगता था और वहाँ से लेकर दूसरे शहर से आने में लगता था टैम बर्बाद होता था अब क्या हो गया यह बायोटेक्निकलॉजी के ज़रिया हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं जो भी सामान हमें पसंद है उनको ऑनलाइन के ज़रिए से वह यहाँ से हम मतलब प्रोर्चेज कर सकते हैं ऑनलाइन करके उसको अपने घर तक घर बैठे माने कि हम मँगा सकते हैं यह भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी मतलब सेवाएँ हो गई हैं टेक्नोलॉजी हो गई है है ना उसके बाद में होता है कि बच्चे की पढ़ाई बच्चे की पढ़ाई भी हमारे टेक्निकलॉजी के ज़रिए से अब जो है अधिक से अधिक हमारे क्षेत्र में होने लगे हैं जो हमारे ऑनलाइन कम्प्यूटर या मोबाइल से भी पढ़ाई मतलब अच्छे से अच्छे बेहतर कोर्स मतलब किया जा सकता है तो यह भी हमारे समाज में बहुत बड़ी यह उपलब्धि हो गया है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन जो है सॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन निकासी या जो जमा कर सकते हैं यह भी हमारे समाज के अंदर में यह बहुत बड़ी एक जो है यह हो गया दूसरी बात है कि वर्क तो हमने बता दिया वर्क भी हमारे यहाँ और जो है ऑनलाइन सेवा बहुत वर्क हो गया है काम हो गया है तो यह एस्मार्ट बर्क हो गया टेक्निकलॉजी बढ़ गया है ना जैसे मान के चलिए किसी भी जगह में अगर हम हाँ आवेदन अप्लाई करते हैं तो और वह भी अब ऑनलाइन मतलब अधिक से अधिक सेवा हो गया है जिससे हम ऑनलाइन मतलब कर सकते हैं ऑनलाइन के ज़रिए से हम आवेदन को जमा कर सकते हैं फ़ॉम को भर सकते हैं तो यह भी हमारे बायोटेक्निकलॉजी के ज़रिए से मतलब ऐटोमैटिक मतलब हो गया है सुधार हो गया है और मतलब हमारे समाज में प्रचलित हो गया है तो यह यह जो है क्षेत्र में अभी जो है टेक्निकलॉजी जो है और दिनों दिन मतलब तेज़ी से बढ़ता जा रहा है तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और हमारे समाज में काम जो है मतलब आसान होता जा रहा है हमारे मोबाइल फोन के ज़रिए से अभी जैसे बातचीत करना है ना जैसे पहले के ज़माने में था कि चिट्ठी भेजकर के उसका हाल समाचार पूछा जाता था लेकिन अभी टेक्निक इतना बढ़ गया है कि चिट्ठी तो दूर की बात है हाल समाचार तो पूछना दूर की बात है अभी मतलब फेश टु फेस्ट देख भी रहे हैं यह क्या है यह बायोटेक्निकलॉजी है है ना तो यह हमारे यहाँ इस तरह से उपयोग होता है समाज में होता है उपयोग जो पैसे भेजकर बैंक में जमा या निकासी करवाते ना किसी भी चीज़ का प्रोचेज कर लेना आसान तरीक़े से है न और ये सब जो है किसी भी चीज़ का हाल समाचार पूछना सेकेन्ड में घटना हुई कहीं भी और बायोटेक्निकलॉजी जैसे हमें सेकेन्ड में यहाँ सूचना मिल जाती है कि हम मतलब वहाँ इस तरह की घटना हुई और इस तरह की सुविधा यहाँ मतलब है मतलब जो भी हमारे जो है मैसेज सूचना है तो वह क्या होता है अब टेक्निकलॉजी हो गया है तो यह आसान हो गया है हमारे समाज के अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर है ना तो यह है तो इससे हमारे यहाँ बहुत जो है यह हो गया है आसान हो गया है काम है ना समाज के अंदर में तो यह हमारे यहाँ टेक्निकलॉजी उससे बहुत सुविधा है और दिनों दिन यह बढ़ता जा रहा है